भुरग्या कोंकणी भाशा शिकोवप हें खूब गरजेचें आसा आयज काल वयता थंय आमचो लोक फकत चडांत चड कोंकणींत उलयता कोंकणी भाशा गोंयकाराली एक मदरटंग जावन मदटंग आसा कोंकणी भाशा भुरग्यांक खूब गरजेची आसा कारण आमी गोंयकार सगल्या कडेन चडशे कोंकणी भाशा उलयता कोंकणी भाशे पासून भुरग्यांक संस्कार वेल्यूस आमचे कल्चर सगलें बेगीन समजता कोंकणी भाशेतून भुरग्याचे पेरेंण्ट्साचें बंदन ओर बुरग्यांचें वांगडा खूब स्ट्रोंग जाता सगले एकामुखार बरे भशेन समजून घेवपाक शकता कारण आमी आज काल वयता थंय फकत कोंकणी भाशा उलयता गोंयकाराची कोंकणी भाशा खुबूच गरजेची जालेली आसा किद्या सगल्यांचें उलोवप बसप मेळप सगळें चडांत चड कोंकणीच्या हितूनच जालेलें आसा आनी कोंकणी भाशा आमकां बेगीन समजकाय बीन जाता भुरग्यांक तर खुबूच गरजेची आसा किद्याक आयज आमी फक्त वयता थंय कोंकणी भाशेनूच जल्मलेली आसा